जी हां असां डांस शॉर्ट ॾिसंदा आहियूं असांखे सभिनी एक्टरनि जी डांस सुठी रीति लॻंदो आहे मुंहिंजो पसंदीदा एक्टर अमिर ख़ान डांस सुठो कंदा आहिनि ऐं एक्टरनि जो हुनजी तारीफ़ करण ई चवण खां ॿाहिरि आहे सभिनी जा डांस एॾा मस्तु हूंदा आहिनि जीअं त प्रभू देवा प्रभू देवा जो डांस ओ ऐ ओ मुकाब़ला मुकाब़ला इहा गीत ते डांस कयी हुअनि उहा अलाई सुठी प्रभू देवा जी हिनमहिल जंहिं हिसाब सां ॾिसी करे ऐं उहा गीत मशहूर बि अलाई थी वियो हो ॾिसी करे डांस उनजो अलाई वणे थो प्रभू देवा जो जीअं त प्रभू देवा आहे अ जीअं त रितिक रोशन आहे ईअं अलाई एक्टरनि जा डांस अहिड़ी रीति सुठा सुठा हूंदा आहिनि त पाण हुनजा कंहिंखे हा कंहिंजो पसंदीदा चऊं कंहिंखे पसंदीदा न चऊं पाण चई न सघंदा आहियूं सभिनी पंहिंजो डांस सुठो हूंदो आहे पर प्रभू देवा जो डांस मुकाबला उहो अलाई मूंखे सुठो वणंदो हुयो ऐं सोशल मीडिया में बि ॾिसां डांस ॾिसंदा आहियूं त सभु सुठी रीति चढ़ंदा आहिनि पर असांजो गुजरात जो सभिनी खां फेवरेट फेवरेट में फेवरेट पसंदीदा डांस गरबा आहे पोइ गरबा जंहिंमहिल नौरातनि जा नव ॾींहं ईंदा आहिनि केतिरो बि माइनि खे पेरनि में सूरु हूंदो आहे उहा गरबा पेरनि करणु वेंदी आहे पोइ भले सुबुह जो हली न सघंदियूं हुजनि पर राति जो गरबनि में ईअं पेर नचंदा आहिनि पाणे त गरबा करण खां रही न सघंदी आहियां आऊं गरबा करण महिल जो हिकदमि जी जान सां करे सघंदी आहियां जय झूलेलाल